फोंड्या जिल्ल्यांतले येरादारी पर्याय तशे बरेच आसा जशे की कदंबाच्यो बसी आसा गव्हर्मेंट बसीस मागीर प्रायव्हेट बसीस चलता हांगासर कांय ठिकाणे तुमकां जर नदी क्रॉस करपाची आसत नदीच्यान आलतडच्यान पलतड वचपाचें आसत जाल्यार फेरीबोट सेवाय बी हांगासर बऱ्या प्रमाणांत आसा मागीर रिक्षा पायलट मोटरसायकल पायलट हे पर्यायूय बी हांगासर आसात बऱ्या पैकी अवेलेबल आसात आणी हांगच्या फोंडेच्या लोकांक हाचो बरोच फायदो जाता कदंबा बसी प्रायव्हेट बसींनी बऱ्या पैका तुमी कामार हांगा थंय जाय थंय वचपाक शकता आनी दिसभर ह्या बसींच्यो बऱ्योच ट्रिप्स चालू आसता अशें कांय फोंड्यांत तरी अशें कांय वाठार ना जंय तुमकां येरादारीक कांयच पर्याय ना अशें जातलें ह्या सगळे येरादारीचे पर्यायांनी फोंड्या जिल्ल्यांतले फोंड्या तालुक्यांतले जिवन बरेंचशें सुखाचें जालां